हाँ तऽ ओकरामे ने कि सर ई रहै कि हमारे खेलकूद जादा अच्छा हय नहि चलै रहै अपन अच्छाके गुजारिशके कारण हमे बहुत तरहकेँ केश सब चलै रहै जैसे हमरा आरकऽ बहुत तरह कीच कीच भए गेलै गुल्ली डंडा भए गेलै लेकिन ग्रामीण पर शहरमे केना ऐसन जगह खेलकूद देखै लऽ नहि मिलैत छै मिलै छै तऽ वोलीबॉल ई सब प्राइवेट प्राइवेटाइज भए गेलै वैसे हमरा आरके कहीं कहीं जगह जे छै हमरा आरके जाएसँ अमल नहि दए छै जाहिसँ हमरा जाएमे बहुत कठिनाइ होइत छै ओ पर रोक रहैत छै ने औडोटोरियममे हमरा आर जाइत छियै खेल खेलि कऽ आबि जाइत छियै प्रोग्रामिङ्ग की छै कि रोज छोटा जगह भेलै ओतै हमरा आर दिल्लीमे महिका घुमलियै आओर खेलनाइ शुरू कए देलियै जैसे हमरा आरकी खेलै फील्ड भेलै गाँवके पिछवाड़ भेलै जैसे गली भेलै वैसे अहाँ क्रिकेट प्लेयर होइत छै अगर क्रिकेट प्रसिद्ध छै ने गुल्ली डंडा प्रसिद्ध छै ने गुल्ली गुल्ली कभी कभी खेलले छियै कैरम बोर्ड खेलले छै बैडमिनटन खेलले छी गाँवमे शहरमे इएह जे छै ने पूरा खेत कोनो चाल नहि चलले छियै जाहिसँ चलएके किछु आबि जेतै ओकरा छियै कि जे भी ऑडीटोरियममे हमरा आरके जाइत छियै भवनमे हमरा आरके सीखै लऽ खेलै छियै वोलीबॉल खेलै छी ई सब खेल रहल छै जे सब पूरा खेलकूद क्षेत्रके मामलेमे जँ सरकारो थोड़ा ई करैत रहै कि सरकार कोइ रजिट्रेशन करै छै जाहिसँ पूरा व्यवस्था ठीकठाक चलि रहल छै